مقامی لوگ اس مذہب پر بہت خوشی سے اور بہت سادگی سے عمل کرتے ہیں جیسے مقامی لوگ عید پر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارک باد دیتے ہیں دیوالی پر پٹاخے پھوڑتے ہیں ہولی پر رنگ لگاتے ہیں اور کرسمس پر چرچ جاتے ہیں اس کے علاوہ مقامی لوگ یوگ اور میڈیٹیشن خوب کرتے ہیں اس سے ان کو ذہنی طور پر فائدہ ہوتا ہے اور وہ ہر تہوار اور خوشی کو اچھی طرح مناتے ہیں اس طرح مقامی لوگ جو کہ ہر مذہب کے ہیں ہر تہوار پر ایک ساتھ مل کر عمل کرتے ہیں